بہار کی تارخی میں کئی اہم کامیابیاں اور سنگمیل ہیں جو اس نے وقت کے ساتھ حاصل کیے ہیں بہار کے کچھ اہم نکاس پیش کیے ہیں تاریخھی پیش منجر بہار کی تاریخ قدیم ہندوستان کی مذہب ثقافتوں سے بھری ہوئی ہیں اسے گنگا وادی کی زرکھیزی اور کئی عظیم بادسحتوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے مگد سلطنت بہار کا علاقہ قدیم مگد سلطنت کا حصہ رہا جو کہ بدھ مت کے ہانی گوتم بدھ اور مہابیر جی کے وقت میں معروف تھی تعلیمی مرکز نالندہ اور بکرم سالہ کی یونیورسٹیاں دنیا کی قدیم ترین تعلیمی اداروں میں شامل ہیں جہاں ہزاروں طلباائیں مختلف اللوام حاصل کرنے آتے تھے آزادی کی تحریک بہار نے برطانوی راز کے خلاف آزادی کی تحریخ میں اہم کردار ادا کیا یہاں کے رہنماؤں نے ملک کی آزادی کے لیے زد و زہد کی جن میں کرم چند گاندھی اور بھگت سنگھ جیسے لوگ شامل ہیں زدید ت ترکی ترقی آزادی کے بعد بہار نے مختلف شابوں میں ترقی کی زراعت صنعت اور تعلیمی کے صابوں میں نماائیاں بہتری کی گگرچہ یہ چیلنج کا سامنا بھی کرتا رہا ثقافت وارشہ بہار نے اپنی ثقافت ادب اور فنون لطف لطیفہ کے ذریعے بھی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں جہاں مشہور شاعر اور ادب پیدا ہوئے موزودہ ترقی آج بہار ترقی کی راہ پر کامزین ہیں جہاں انفراسٹرکچر تعلیمی اور صحت کے صابو میں بہتری لانے کی کوشس کی جا رہی ہے یہ تمام نکات بہار کی تاریخی میں اس کی اہم کامیابیوں اور سنگمیل کی اکاس کرتی ہے جو اس علاقے کی ثقافت اور معاشے کی شاندار داستاں بیاں کرتے ہیں